जि'यां असें कोई चीज मंगोआई दी होवै ते उं'दे कोला असें रिफंड मंगना होऐ ते उस्सी असें इ'यां मंगना में पैंट मंगोआई भैया हैलो भैया मैंने में तुं'दे कोला एह् पैंट मंगोआई ही हून असें एह् पैंट पसंद नेईं आई असें एह्दा रिफंड चाहिदा और साढ़े वालेट विच साढ़े वालेट जां पर्स बिच पाई ओड़यो